मां तव्हांखां पंहिंजी हिक कुर्ती घुराई हुई फिरोजी कलर जी जंहिंमें तव्हां तारीफ़ त ॾाढी कई की हिन जो रंगु वग़ैरह न वेंदो ॾाढो कपिड़ो सुठो निकिरंदो पर मुंहिंजी उहा कुर्ती हिकदमि फिटी वई आहे रंगु किनो थी वियो आहे ऐं विच विच में सिदे बि थो कपिड़ो बि सिदे थो जंहिं करे मां पैसो हेॾो ॾेई चुकी आहियां उहो मूंखे बिल्कुलु बि नथी वणे ऐं मुंहिंजी शिकायत तव्हां दर्जु कयो की उहा कुर्ती मूंखे वापसि कंदा ऐं उन जे बदिरां मूंखे पैसो ॾींदा या तमामु सुठे मटेरियल कपिड़े में ॾींदा कंहिंजो रंगु पको हुजे फिटे न ऐं जिते बि पायां तव्हांजी कुर्तीअ जी वाह वाह प्रशंसा थिए चार माण्हू अगरि पुछनि किथां वरितो आहे त मां तव्हां जी एड्रेस अतो पतो ॾेई सघां ऐं उन जी एतिरी एतिरी कपिड़े जी ख़्वाहिशी सुठी हुजे क़्वालिटी सुठी हुजे जो हर कंहिंखे पसंदि अचे ॾिसंदे ई पसंदि अचे